کسی بھی خاندان میں مرد اور عورت کا ایک بہت اہم رول ہوتا ہے خاندان میں ہی کیا اگر ہم زندگی میں لے لیں تو مرد کا ایک الگ مقام ہے اور عورت کا ایک الگ مقام ہے کہ جو مرد ہوتا ہے وہ اُس کا ایک وقار ایک اُس کا الگ رُتبہ ہوتا ہے جو وہ اپنی زندگی گُزارتا ہے اور عورت کا اپنا ایک الگ ذمہ داریاں ایک الگ طرح سے اُس کو زندگی گُزارنا ہوتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ عورت اور مرد کے کام کیسے تقسیم ہوتے ہیں تو مرد کا جو کام ہے اگر دیکھا جائے تو وہ زیادہ تر کمانے کا کام ہے وہ پیسہ کماتا ہے اور عورت کا جو کام ہے وہ اُس کی بچوں کی پرورش کرنا گھر کی ذمہ داریاں دیکھنا تو اگر ہم کہیں تو مرد کا ایک الگ مقام ہے اور عورت کا ایک الگ مرتبہ ہے کہ دونوں مل کر ایک دوسرے سے زندگی گُزاری جاتی ہے کہ اگر ہم یہ کہ دیں کہ مرد ہی سب کچھ کر لیتا ہے تو یہ بھی غلط ہے کہ عورت اور مرد ایک ساتھ مل کے جب تک تا بیلینس بنا کے نہیں چلیں گے تو زندگی گُزارنا مشکل ہو جاتی کا پھر ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتے ہوئے ہی زندگی گُزرتی ہے